दिक्खो पशु पक्षी दी देखभाल करना बी इक बड़ा अच्छा बिजनेस ऐ एह्दे बिच्च लोक काफी ज्यादा जेह्ड़े पैसे कमाई सकदे न सारे कोला पैह्ले अगर असी मुर्गे दा बिजनेस करना चांह्दे आं ते पैह्ले सानूं चाहिदा शैड शैड गी पैह्ले साफ सूफ करना पौंदा ता कि मुश्क नेईं आवै फिर असी बूरा बिछाइयै उं'दी नमां माल लेआने आं नमां माल लेआने आं अगर गर्मी होई ते उ'नेंगी पक्खे दी जरूरत होंदी अगर सर्दी होई ते उं'दे बास्तै हीट दी जरूरत होंदी अगर ज्यादा गर्मी होई ताम्मी ओह् मरी जंदे अगर ज्यादा ठंड लग्गी गेई ते ताम्मी ओह् मरी जंदे न उं'दे बास्तै फीड बी जरूरी होंदी ऐ फीड उ'नेंगी टाइम टू टाइम देना पौंदी होर पानी बी उ'नेंगी टाइम टू टाइम देना पौंदा ताकि ओह् ज्यादा मरन नेईं अगर ज्यादा गर्मी होई ते उ'नेंगी हार्ट अटैक दी बजह कन्नै उं'दी मौत होई जंदी ऐ केईं बारी ज्यादा टाइम होई जा ते ताम्मीं बी ओह् ज्यादा वे वेट दे होई जंदे न होर ओह् मरी जंदे न इस कारण कन्नै शैड दे स्मैल्ल बी बड़ी होंदी इसी सानूं बी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा ताकि होर जेह्ड़े लागे बन्ने घर न उ'नेंगी इन्नी स्मैल्ल आवै ते नेईं उं'दे घर मक्खियें दा कुछ प्रबन्ध होऐ अच्छा अच्छा